हमर गाँव सरिसोपाही नवटोल अछि हमरा सभक मातृभाषा मैथिली छी हमसब मैथिली अपनो बजै छी आ सङ्ग सङ्ग जे बच्चो सब जे होइ छथि जखन बाजब सिखबै छियनि हुनको सबके हमसब मैथिलीए सिखबै छियनि बौआ उठू बौआ मुँह धो बौआ खेनाइै खाउ बौआ नहालिअ हमरा सभक इएह भाषा छियै मैथिली संग जे हमरा सभक कोनो कास्ट रहथि लेकिन सभ मैथिलिये बजै छथि किनको भाषामे परिवर्तन नहि भेटत तखन तऽ हमसब जौॅं कतौ निकलै छी दूर मे तऽ ओतऽ जाउ हमसब मैथिली बजलहुॅं हमर भाषा ओ लोकनि नहि बुझलथि मुँह तकैत रहि जाइ छथि जे ई सब की बजै छथि खेनाइ दिअ नास्ता दिअ पानि दिअ कतऽ सुतब तऽ जँ नहि बुझलथि तऽ जहन ओ लोकनि मुँह ताकऽ लगै छथि ओतऽ हमसब हिन्दियोके उपयोग कऽ लै छी हमसब मैथिली छोड़ि कऽ कोनो भाषा नहि अछि तखन तऽ जतऽ जहन नै बुझथिन तऽ हिन्दियो बाजऽ पड़ैये हमर सभक जे भाषा छी से मैथिली